ॾुकण जी सलाह त मां इलाही केतिरनि माण्हूनि खे ॾिनी आहे उन मां कुझु माण्हू त हूअ सलाह मञिया आहिनि ऐं ॾुकंदा आहिनि ऐं कुझु नथा मञनि या हुननि खे बि का परेशानी आहे ठीकु आहे थींदो आहे मां जॾहिं ॾुकण वञा त उन जॻह ते मुंहिंजा दोस्त बि ईंदा आहिनि असां मिली करे खिली करे टाइम कढंदा आहियूं कुझु ॻाल्हियूं बि थींदियूं आहिनि घर जूं कम जूं ऐं थोरो वरी हसी मज़ाक बि उन ते ई कंदा आहियूं ठीकु आहे पर हिकिड़ो मुंहिंजो दोस्त अहिड़ो आहे जंहिं ॾुकण ते ई अलॻि अलॻि तरीक़ा ॿुधाया जीअं हीअं था ॾुकी सघूं ऐं न त पोइ हीअं करे सघूं था न त पोइ हीअं ॾुकिजे थो हीअं थींदो आहे हीअं थींदो आहे पर मां चयोमास ॿियो केरु कुझु चए या न चए तॾहिं बि मां विच में चयोमास की मां त जीअं ॾुकंदो आहियां मां ईअं ई ॾुकंदुसि ऐं मूंखे इहो सुठो लॻे थो जंहिंजे करे मुंहिजे शरीर में स्वास्थ्यु पणो रहे धो वज़न बि मुंहिंजो घटि थिए पियो धीरे धीरे ऐं मां चुस्तु ऐं फुर्त रहां थो ॿिया तरीक़ा मूंखे न आहे अपनाइण अपनाईंदुसि ई कोन्ह मां ठीकु आहे